ہلو سر ہلو ہلو ہلو میں ٹیکسی بک کرائی سر ابھی تک کہ نہیں آئی وہ بک بھی نہیں ہو رہی کال ریسیو نہیں کر رہے اسی لیے میں ٹوریل ایجنسی پہ کال کر رہی ہوں مجھے مجھے ابھی گلبرگہ جانا ہے پھر کل صبح لوٹ کر واپس آنا ہے یہ کال ریسیو نہیں کر رہے ہیں